हांव ड्रॉईंग काडपाक म्हाका बरें दिसता आवडटा म्हाका ड्रॉईंग काडपाक चित्रां काडपाक म्हाज्या घरां कडलें काम जालें कांय ना मागीर हांव मातशें टायम बीन आसलें जाल्यार हांव ड्रॉईंग करपाक बसता किदें किदें ड्रॉईंग करता हांव म्हाका खूब आवडटा ड्रॉईंग करपाक चित्रां काडटा हांव कसलीं कसलीं म्हाका टायम मेळटा तेन्ना करता हांव ट्राय आनी म्हाका बरें दिसता मातशें मन हलकें जाता म्हाजें म्हाका खूब आवडटा ड्रॉईंग करपाक चित्रां काडपाक